میں فیفا ورلڈ فیفا ورلڈ کپ یعنی فٹ بال کی ایک ٹورنامنٹ دیکھنا پسند کرتی ہوں اسے میں جئو سنیما پہ اپنے دوستوں کے ساتھ لنک ہوکر دیکھتی ہوں میرے فٹ بال کے پے پسندیدہ کھلاڑی کرشچینیو رونالڈو لیونل میسی نینمار جونیئر ایم باپے ہے میری پسندیدہ ٹیم ارجینٹینا ہے اس اس اس سال کے فیفا ورلڈ کپ کے وجیتا تھے لیونل میسی فیفا فیفا فیفا ایک فیفا ایک بہت ہی بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے جہاں پہ دنیا کے دنیا کے ہر ایک کونے سے ٹیم آ کر کھیلتی ہے اس اس ٹورنامنٹ کی شروعات اس اس سال اس سال کا یہ ٹورنامنٹ قطر میں کھیلا گیا تھا جس کی اوپننگ سیرومنی قرآن کی تلاوت سے ہوئی تھی یہ ایک بہت ہی اہم دن ہوتا ہے فیفا کی اوپننگ سیرومنی کسی جشن سے کم نہیں ہوتی